ہمارے علاقے کے کچھ رہنما اور بادشاہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے لوگوں سے سُنا ہے اُس میں سے ایک ہے بیگم حضرت محل کیوں کہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اور بیگم حضرت محل نے اٹھارہ سو ستاون کی آزادی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف لکھنؤ کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا تھا اُن کی یاد میں یہاں ایک پارک بھی بنایا گیا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور اُن سبھی باتوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں وہ بہت ہی بہادر خواتین تھیں اِس کے علاوہ ہم نے اورنگ زیب کے بارے میں سُنا ہے اورنگ زیب بہت ہی نیک بادشاہ تھا وہ اپنے ریاستی خزانے میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور ٹوپیاں سِل کے قرآن کی آیتیں لِکھ کر کے اپنا اپنی زندگی کو گُزارتا تھا اُس کا ماننا تھا کہ جو کچھ بھی خزانہ اُس کی محل کا ہے وہ سب اُس کے لوگوں کا ہے اُس کی ریاست کے لوگوں کا نہ کہ اُس کا